हैल्लो गुडमार्निंग दिक्खो साढ़े सैंटर ऐं चार ठीक ऐ नी दो सैटल होई दे साढ़े जेह्ड़े दो बचे दे न ओह् में चार पंज दिनें च थुआढ़े कंपलीट कराई देने ऐ ते थोआड़े टैस्ट टुस्ट बी रक्खी लैनें बच्चें दे जेह्दै नै थोआड़ा पूरा सिलेवस कंपलीट होई जाना ठीक ऐ नी ते थुआढ़ा सिलेवस के आनी होया कोई चक्कर नी तुस कन्नैं कन्नैं पढ़दे रवो जेह्ड़ा थोआनूं करा ना ओह् करदे रवो ठीक ऐ ओह् ओ के ओ के ठीक ऐ